इलेक्शन जे दौरान केतिरी तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि पहिरीं त माण्हू में ग़ैर क़ानूनी नमूने सां पैसा हलाया वेंदा आहिनि जीअं उम्मीदवार पाण घटे तंहिंखां पोइ उम्मीदवार पंहिंजे ई घरु वारनि खे साम्हूं वारी सीट जे लाइ दावेदार बीहारींदो आहे जीअं उन जा ई घरु वारा परिवार वारा अॻियां वधी सघनि